भैया मुझे ऑफिस में अपने वायरिंग का काम करवाना था हाँ मुझे अपने ऑफिस से मरम्मत करवानी है भैया मेरे ऑफिस का काम बहुत ज़रूरी था आप कर देते भैया मेरे ऑफिस का काम बहुत ज़रूरी था उन से पहले आप मेरा कर देते एक दिन के बाद कम से कम भैया मेरे ऑफिस में पंखे लगवाने हैं एल इ डी लगवानी हैं और केबल भी लगवाने हैं और सब ठीक करवाना है मुझे भैया कुछ नए भी लगवाने हैं और कुछ पुराने भी लगवाने हैं तो चार नए हैं तो चार मुझे नए लगवाने हैं और दो मरम्मत करवा के लगवाने हैं उनको ठीक करवा के

जी भैया मुझे बजाज कंपनी का पंखा लगवाना है जी ऊषा का नहीं बजाज का मुझे लगवाना था दो साल की गारंटी है यदि बीच में ख़राब हो जाते हैं तब उस में कुछ तो दो साल से पहले कुछ भी ख़राब होते हैं तो हम आपके यहाँ ठीक करवा सकते हैं ठीक है भैया आप आ कर मेरे घर ऑफिस में देख लीजिए एक बार ठीक है भैया आप मेरे रेट बता दीजिएगा और मेरे ऑफिस में कौन कौन सी अच्छी कम वो भी बता दीजिएगा